जीअं की अॼुकल्ह जो सॼो ज़मानो मोबाइल ऐं इन्टरनेट ते हली रहियो आहे हूंअ ईं मोबाइल ऐं इन्टरनेट जा बि पंहिंजा ई फ़ाइदा ऐं नुक़सानु आहिनि इन्सानु जेको आहे हू अगरि पंहिंजे सुठे लाइ थो इस्तेमालु करे मोबाइल खे त इहा ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे हू जाम कुझु सिखी थो सघे पर इन्सानु अगरि इएं ई टाइम पास जॾहिं थियेसि थो तॾहिं थो इस्तेमाल करे त इहो ॾाढो हुनखे नुक़सानु दाइकु बि थो थी सघे त जीअं हाणे मोबाइल आहे उनसां असांखे ॾाढा फ़ाइदा आहिनि अगरि पढ़ाईअ जे खेत्र में असांखे अगरि पढ़ाई करणी आहे फोन मोबाइल ऐं मोबाइल जे खां त असां छा था करे सघूं मोबाइल में ॾाढा वैबसाइट्स हूंदी आहिनि एप्लिकेशंस हून्दी आहिनि पढ़ाईअ जे बारे में जेके असांखे हर हिक खेत्र में असांखे ॿुधाईंदा असांखे कहिड़ी बि मुसीबत दिक़त थींदी त असांखे उहा ॿुधाईंदा जीअं हाणे यूट्यूब आहे यूट्यूब तां असांखे ॾाढा फ़ाइदा थींदा आहिनि यूट्यूब ते हर हिक खेत्र जे बारे में इंग्लिश हुजे मैक्स हुजे विज्ञान हुजे कहिड़ी बि खेत्रु हुजे उनजे बारे में असांखे उनमें सभु ॿुधाईन्दा आहिनि त कॾहिं बि असांखे जॾहिं दिक़त थी थिए त असां यूट्यूब तां त पढ़ाई पढ़ाई करे सघूं असां हिकु एप्लिकेशन आहे बाएजूस दिक्शा ईनीअ ॾाढा एप्लिकेशन अञां ॿिया बि आहिनि इननि मां असां पढ़ाई था करे सघूं त इननि मां असांखे ॾाढो फ़ाइदो थीन्दो ऐं असां जेको आहे फोन मां असां घरु वेठे वेठे घुराए था सघूं पिया खाइण लाइ था घुराए सघूं असां घर वेठे वेठे किथे ॿाहिरि वञणु आहे घुमणु भले काई बि इन्टरनेशनल ट्रिप हुजे कहिड़ी बि ट्रिप हुजे उनजी असां टिकेट था बुक कराए सघूं पिया ऐं असां घरु वेठे वेठे करे खाइण लाइ ऐं कपिड़ा जूता इहे सभु बि था घुराइ सघूं असां मोबाइल जे थ्रू कंहिंखे फ़ोन था करे सघूं असां मोबाइल जे थ्रू ॿाहिरि देश में जीअं डुबई न्यू यॉर्क पेरिस इते बि असां फोन मिलाए करे ॻाल्हाए था सघूं पिया त इहे मोबाइल जा ॾाढा ई घणा फाइदा आहिनि ऐं मोबाइल जा नुक़सान बि आहिनि जीअं कि मोबाइल जेको आहे कंहिंखो अगरि केरु टाइम पास जे लाइ उनखे इस्तेमाल थो करे त उनसां उनजी अखियुनि ते ॾाढो ई बुरो असरु पवंदो त मोबाइल खे जेका आहिनि अॼुकल्ह जा जेके माण्हू आहिनि अॼुकल्ह जी जेकी पीढ़ी आहे उहे राति राति जो ॿींं टीं चईं वजे ताईं पंहिंजो फ़ोन था इस्तेमालु करनि ऐं उन्हनि में उहे कुझु बि नथां कनि पिया सिर्फ़ु जेकी शॉर्टस ते नंढी नंढी विडियोज़ ईंदियूं आहिनि इन्स्टाग्राम जी जेकी रील्स थीन्दियूं आहिनि उहे था ॾिसनि पिया त इहो जेकी अॼुकल्ह जी पीढ़ीअ लाइ आहे इहो ॾाढो ख़राबु आहे ऐं अॼुकल्ह जी पीढ़ी फोन खे ओहड़े मतलबु फ़ाइदनि जे लाइ इस्तेमालु नथी करे त पर जेको मोबाइल आहे उन्हनि जा ॿईं आहिनि नुक़सानु बि आहिनि फ़ाइदा बि आहिनि इहो इन्सान जे मथां आहे कि इहो कीअं थो उनखे इस्तेमालु करे पंहिंजे फ़ाइदे लाइ थो उनजो इस्तेमालु करे कि पंहिंजे नुक़सान लाइ तो उनजो इस्तेमालु करे